हांव आयज जेवण मशरूम करतां मशरूम करपा कीत कीत जाय म्हाका मशरूम जाय म्हाका मसाल जाय म्हाका हे जिन्जर जाय म्हाका तमाट तमाट जाय तमाट जाये लसूण जायी मिर्ची जाय ओली मिर्ची जायो सगळें सामान हांव एक कडेन करता आनी आतां हांव ते रेसिपी तयार करता आतां हांये रस मशरूम कटींग केले आनी आतां तमाट चिरलें आलें शिनलें लसूण शिनली आनी आतां हांव तें करपा रेसिपी करपा स्टार्ट करतां पयली सोय एक दोन तीन नाल्लां सोय कातली आनी आतां ती हांयेन तळशिल्ली तितूंत मसालो घातलो आनी मसालो घालून तितूंत मशरूम आनी कांदो शिनलो ल लसूण आतां ते हितूंक घालता तोळसुपा घालता तितूंत अळमी घालता आनी मागीर तेक बरे तोळसून मागीर ते तितूंत हें घालता ग्रेवी जातरी ओली कोथमीर हे आलें ओली कथमीर लसूण हेची हें केलां पेस्ट केल्या पेस्ट करून ती आतां हांव हितूं घालता अळम्या घालता आनी ती आतां बरी शिजयता शिजयता आनी ती साय हांयें वाटली ती तितूंत घालता आनी आतां ती ते थोडे एक धा मिनटां हांव ती शिजयता शिजयतरी ती हांव शिजोवन जातरी बरो खोतकोतो येतरी ती मातशी हेचे दवरिता दुसरे गॅसाचे एम्पटी गॅसाचेर दवरिता आनी आतां हांयें ती रेसिपी तयार केली